आङो गस्ला सुनो नागेरबा आङो खारेनजों आङो दै जमा खालामग्रोयो बाल्टिंआ जेब्ला बुंजोबो अब्ला आङो गस्लाखौ सुयो अब्ला गस्लाया खारेनखौ बन्द' खालामफिन्नानै आङो सुनसै अब्ला साबोन इरि होखांजोबो अब्ला आङो गस्लाखौ सुनसै जेब्ला दैया जोबो अब्ला आं दैखौ नाजाव फिन्नानै आङो गस्लाखौ सुयो आरो जेरै गस्लाया अखा हानाय समाव रानाबा आङो बेखौ खारेनाव फांखायाव आङो फोरानो गस्लाया रानो जेब्ला बारजोंहाय अब्ला आङो गस्लाखौ सुनानै फोरानो सानदुंजों रानाबा खारेनाव फांखायावहाय होनानै आरो जेरै आङो खारेन गैयाब्ला दैखौ जमा खालामनो हायाब्ला आङो दैखौबो बुरजा बुरजा गारनोबो हाया आरो जेरै अखा हाबाल' दैखौ बुरजा मोनो आङो आरो जेरै सानदुं दुङोब्ला दैखौ गारनो हाला बाइया आङो जेरै दैखौ खावोबा बिराथ खस्थ' मोनो आङो आखाय सायो आरो दै खावोब्ला आरो दैखौ आङो बेखायनो एसे एसेल' गारो दैखौहाय गारला बायनो हाया आङो दैखौहाय जे आङो खस्थ' मोनो दै खौ मोन मोनाबा आरो बिराथ खस्थ'बो जायो दैखौ खावनानै सेरना दंखलजों सेरबाबो खस्थ' मोनो दै अखा हायाब्ला आङो सानदुं दुंब्लाथाय आङो बिराथ खस्थ' मोनो आरो अखा हाब्लासो आङो दैखौहाय मोन्नो हायो बिदिनो आरो जि सुनाय गस्ला सुनाय खामानि मावनायनि दैनि जाहोना